बंधा उंधा हमारे गाँव है बंधे में हम नहाते हैं पवर कर उसमें डूब कर नहाते हैं कुछ दूर दस पाँच बिसरा चले जाते हैं पवर औड़ कर उसी में नहान धोआन अच्छा करते हैं और बाल बच्चे जवन हैं उसको हमारे बाल बच्चे बहुत किरकेट उरकेट खेलते हैं इसको विषय में सब कुछ बहुत अच्छे हमारे बाल बच्चे खेलते हैं किरकेट मैच उ सब खेलते हैं और कुछ जो है हमारे बच्चे बढ़िया लड़के हैं हमारे थोड़ा थोड़ा एकलब खेल कूद करते हैं अपना जा रहे हैं आते हैं यही कुल करते हैं हाँ बेटी बाल बच्चे हैं जो हमारा उनका पढे लिखे हैं ई सब आपण मैच वैच खेलते हैं ये ही कुल करते हैं आते हैं जाते हैं ये ही कुल करते हैं और हम लोग भी अब जो हैं अपना जो काम धंधा है उसे चुप चाप हम करते हैं नहाना धोना भी अच्छा करता है हाँ बोलते हैं डूब डाब के आते हैं जाते हैं दस पाँच बीसा भी पवर कर चला जाते हैं नहान धोअन करते हैं अच्छे से इहे लोग को हम लोग को काम है देहात के भाई आदमी है ये सब को अच्छे करते हैं माड़ी को डूब डूब को हम लोग को उन लोग को नहाते हैं जलखाता है बंधे है ये सब में अपना जो करने है वो करेंगे सब कुछ मुझे तो कपड़ा उपड़ा धुलाई कर लेते हैं अपना नहा धो कर ठीक रहते हैं हमारे बच्चे मैच उच खेलते हैं जाते है आते हैं मैच उच अच्छा करते हैं अपना उसमें जाते हैं आते हैं आओ कुल जो है अपना भाई कर रहे है ये सब हमारे अच्छे लड़के थे जा रहे हैं आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं थोड़ थाड़ हमलोग भी करते हैं अपने परिवार के साथ हमलोग रहते हैं और जो है अपना भई सम्बन्ध रहते थे हाँ हमारे बच्चे मैच उच खेलते हैं आते हैं जाते हैं अपना खेलते हैं गाँव के बाहर मैच होता है उसमें बहुत से काफी लड़के खेलते हैं मैच उच कुछ लोग सब लोग जाते हैं दस बीस और पचास लड़के खेलते हैं उसमें त हमारे बच्चे भी जाते हैं खेलते हैं हमारे लड़के हैं पढ़ा लिखा है थोड़ थाड़